एखन बिहारमे राजनीतिक व्यवस्था नहि नीक यऽ ई जोड़ तोड़के राजनीतिसँ सरकार चलैए एखन ई दारुकेँ बन्दी भेलै लेकिन दारु बन्दी नहि भए सकलै जहाँ तहाँ घूसखोरी तऽ चरम सीमा पर यऽ कतौ भी बिना पैसाके कोनो काज नहि होइ छै सरकार कोनो सरकार यऽ विरोधी हुए या सरकार हुए केओ एहिपर नहि बाजै छै एखन सर्वे होइए कि किछो होइए बिहारमे जेना लागै छै जे घूसखोरी एकदम पराकाष्ठापर छै कतौ भी कोनो काज बिना पैसाके नहि होइ छै सरकारमे कतौ केओ सुनैवला नहि छै एखन राजनितिक एहन छै जे बिहारमे पैसापर वोट बिकाइ छै नीक बेजायके कोनो ककरो तुलना नहि छै जे कि नीक के बेजाय आओर अहि रुपके राजनीति चलैए देखै छियै जहन नेतो सबमे दिनमे कोनो पार्टीमे रातिमे कोनो पार्टीमे ई बिहार जेहन चलै ई हमर इएह कहब